मूंखे काल्पनिक लिखण वारा बि सुठा लॻंदा आहिनि छोजो काल्पनिक जेके बि लिखंदा आहिनि उहे ईश्वर जी कल्पना करे ईश्वर जी स्वरूप जी कल्पना करे ईश्वर जे कम जी सरपना करे ईश्वर जे अवतार वठण जी कल्पना करे उन ते लिखंदा आहिनि ऐं उन्हनि जा लिखियल कवि वांगुरु गीत हूंदा आहिनि पोएट्री हूंदियूं आहिनि तंहिं करे उहे पढ़ण में बि तमाम सुहिणी लॻंदियूं आहिनि आसान लॻंदियूं आहिनि सम्झण में बि आसान लॻंदियूं आहिनि इन तरे से का जेको काल्पनिक लेखण लिखणो आहे उहो तमामु सुठो लॻंदो आहे पंहिंजे सिंधी में शाह स्वामी सचल मशहूर आहिनि हिननि जूं केतिरियूं ई रचनाऊं असां पढ़ी चुकिया आहियूं ऐं पढ़ंदा रहंदा आहियूं इन तरह से पोपटी हीरा नंदानी वग़ैरह जिनन पंहिंजी लाइफ जे बारे में बि लिखियो आहे जाम सुठे नमूने सिंधी खे लिखियो अथऊं मां सम्झा थो त जेके बि लेखक या कवि या पोएट आहिनि जेके शायर आहिनि उहे सभई जेके लिखनि था उन्हनि जी लिखणी तमामु सुहिणी हूंदी आहे ऐं उन खे लिखी करे असांखे जो ॾींदा आहिनि असां पढ़ी करे तमामु ख़ुशि थींदा आहियूं सत्य घटना ते आधारित अगरि हुजे सची घटनाउनि ते आधारित हुजे त उहा अखाणी वग़ैरह या उन सां रिलेटिड कोई नॉवल वग़ैरह थी थो सघे या कोई एतिहासिक ॻाल्हि थी थी सघे पर इहे सचियूं घटनाऊं ओतिरियूं सुठियूं न लॻंदियूं आहिनि जेतिरी सुठियूं काल्पनिक घटनाऊं लॻंदियूं आहिनि छोजो काल्पनिक घटनाउनि में कुझ न कुझु दिव्य ईश्वर जी दिव्य ॻाल्हियुनि जो टच हूंदो आहे इन करे उन में मज़ो बि ईंदो आहे उन जे पढ़ण में बि आनंद ईंदो आहे तंहिं करे उहे रचनायूं पढ़ण में सुठी बि लॻंदियूं आहिनि मां सम्झा थो जीअं तव्हां पुछो आहे लेखक कौन कौन थो स्वामी सचल शाह वग़ैरह त आहिनि ई आहिनि तंहिंखां अलावा ॿिया बि केतिरा सिंधी राइटर इन ज़माने जा बि ऐं विशेष ज़माने जा बि थिया आहिनि उन्हनि जा नाला वठण सां काफ़ी ॻाल्हि लंबी थींदी पर मां सम्झा थो मुंहिंजी ॻाल्हि एतिरी काफ़ी आहे तव्हांखे ॿुधाइणु वास्ते